ग्रामीण समुदाय में जैसे होली होली आता है तो होली के अलग ही सोंग लगाते हैं जैसे कि होली का गाना हो गया तो वो सब लोग होली के ही गाने में मतलब सही रहते हैं और जैसे कि सावन का महिना आ गया तो सावन के महीने में लोग अलग ही मतलब की औरतें लोग झुला उला झूलती हैं और भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी गीत गाती हैं इसलिए ये सब